سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دوڑنے کی شروعات ہم نے بچپن سے ہی کی تھی اور ہم خوب دوڑتے تھے ہم نے اپنے بچپن میں اسکول میں دوڑ کے مقابلے میں حصہ لیا تھا کیوںکہ مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ دوڑنا صحت کے لیے بہت مفید ہوتا ہے تو میں دوڑنا بہت پسند کرتا تھا اور بچپن میں ہی مجھے ایک جوتا بہت پسند آتا تھا وہ اسپورٹ کا جو تھا جو دوڑنے میں بہت زیادہ مفید تھا اس کو میں اپنے پیر میں اچھی طرح پہن لیتا تھا لیکن ابھی میں دوڑنے کے لیے الگ الگ کمپنیوں کا جوتا استعمال کرتا ہوں اور مجھے سبھی کمپنیوں کے جوتے اچھے لگتے ہیں وہ ربوک ہو یا پھر ایکشن کا ہو یا پھر کیمپس کا ہو یا پھر ایڈیڈاس اور پووما کا ہو میں نے سارے کمپنیوں کے جوتے استعمال کیے ہیں اور ہر ایک کا خوب اچھی طرح استعمال کیا ہے اسی سلسلے میں میرا ماننا ہے کہ پوما کا جوتا کو میں سب سے اچھا مانتا ہوں اور کرنٹلی ابھی میں وہی جوتا استعمال کر رہا ہوں تین سال سے ابھی یوز کر رہا ہوں بہت ہی لائٹ ویٹ ہے اور بہت ہلکا ہے